साढ़े इद्धर ते सारें कोला दा जैदा जेह्ड़ा ऐ मश्हूर ऐ धामां जां ब्याह् जां घर साढ़े सराद सरूद बी होंदे न ओह्दे बिच्च बड़ी चीजा बनदियां तोआनू सनाने आं अगर साढ़े इद्धर धाम होऐ साढ़ै इद्धर दास ते चौसते अम्बल ते मिट्ठा भत्त बनदा होर दालां जेह्कियां होंदियां सगले दियां दालां जां अस चाढ़ने होने देग दालें जेह्ड़ियां बड़ियां टेस्ट होंदियां न क्योंकि एह् होटलें दी रुट्टियां जां बड्डे बड्डे रैस्टोरैंट दी रुट्टियें गी बी एह् माफ करदियां न जेह्ड़ी साढ़ी सगले दी जां एह्दे देगा जेह्ड़ी दाल होंदी ऐ एह् बड़ी जैदा टेस्ट होंदी ऐ इस्सी लोग खानै आस्तै तरसदे जि'यां कि दाल मक्खनी जेह्ड़ी ऐ एह् बी साढ़े इद्धर सगले च बनदी ऐ होर कन्नै धामैं बिच्च साढ़ै इद्धर बनदी ऐ अम्बल अम्बल जेह्ड़ा बनदा कद्दुआ दा कद्दू दा अम्बल जेह्ड़ा बनदा कड़ाह् बिच्च बनदा होर बड़ा जैदा टेस्ट होंदा इस्सी क्योंकि एह्दे च सानूं हलवाई चाहिदा होंदा ऐ इ'यां देस्सी बंदा इस्सी ऐनी बनाई सकदा सानूं एह्दै आस्तै हलवाई चाहिदा होंदा ऐ साढ़ै इद्धर हलवाई ऐ मेशू हलवाई ऐ जेह्ड़ा इद्धर बड़ा मश्हूर ऐ मेशू हलवाई साढ़ै इद्धर धाम शाम बनांदा होर एह् रुट्टी बड़ी जैदा टेस्ट बनांदा होर एह् सगले दी दालां बनांदा बड़ी जैदा टेस्ट क्योंकि एह् दालां सवैरे कोला दा लेइयै कम से तम त्रै चार शामीं तक्कर एह् दालां गड़कदियां रौंह्दियां होर ओह्दे कन्नै जेह्ड़ा टेस्ट आंदा ओह्दा कोई मकावला नेईं होंदा ओह् साढ़ै इद्धर धामां बड़ी जैदा मश्हूर होंदियां क्योंकि जेह्ड़े बड्डे बड्डे लोग रैस्टोसैंट बिच्च रुट्टियां खंदे अगर उ'नें गी अस एह् चीज़ां खलाई देचै ते ओह् अपनी जेह्ड़ी रेस्टोरैंटे आह्ली रुट्टी खाना भुल्ली जंदे न क्योंकि एह् इन्नी जैदा टेस्ट होंदी ऐ अम्बल ते बड़ा जैदा टेस्ट होंदा साढ़ै इद्धर फिर होर आइये साढ़ै इद्धर आई गे राजमाह् राजमाह् बी बड़े जैदा टेस्ट होंदे बनदे होर कन्नै अगर अस ब्याहे आह्ली सैड़ जाच्चै कि साढ़ै आलू टिक्की जेह्ड़ी बड़ी मश्हूर ऐ होर आलू टिक्की जां गोलगप्पे इद्धर बड़े जैदा मश्हूर ऐ एह् बड़े जैदा इंदा टेस्ट ऐ होर लोग बड़े जैदा इ'नें गी खाना बड़ा पसंद करदे फिर होर आई गेआ साढ़ा धामें बिच्च ते लोग मेरे ख्याल कन्नै खंदे धाम आह्ली रुट्टी भुलदी नेईं हैन क्योंकि एह् बड़ी जैदा टेस्ट होंदी दुई चीज आई साढ़ै आलू टिक्की साढ़ै इद्धर बड़ी जैदा मश्हूर ऐ बड़ी जैदा मश्हूर चीज ऐ एह् ते खासकर आलू कन्नै बनदी ऐ आलू जां चनें दी दाल जेह्ड़ी होई गेई जां मुंगी दी दाल कन्नै बनी जंदी एह् जां चनें दी दाल होऐ एह्दै चा कोई बी दाल होऐ तां एह्दै कन्नै साढ़ी आलू टिक्की त्यार होई जंदी आलू टिक्की त्यार होने आस्तै इन्नी खास चीजां नेईंं चाहिदियां सानूं आरारोट चाहिदा इक आलू चाहिदे इक चनें दी दाल चाहिदी इक नमक चाहिदा ते बस होर कोई चीज नेईं चाहिदी ऐ एह्दी चटनी दी अस गल्ल करचै सानूं चाहिदे टमाटर टमाटर चाहिदे उबालियै ओह्दै बिच्च लून मर्च पाइयै साढ़ी जेह्ड़ी ऐ चटनी त्यार होई जंदी कन्नै दुई नहाड़ै कन्नै होंदी नारदानें दी चटनी अनारदानें दी चटनी अनारदाना चाहिदा गंडे चाहिदा पूतना चाहिदा थोह्ड़ा अदरक चाहिदा लून चाही दा ते मर्च चाहिदा होर एह् बी चटनी साढ़ी त्यार होई जंदी होर एह् बड़ी जैदा टेस्ट होंदी लोग खाना बी बड़ा पसंद करदे दुई चीच साढ़ै इद्धर मटर पनीर मटर पनीर साढ़ै इद्धर लोग बड़ा पसंद करदे सानूं बोआलने चाहिदे मटर कन्नै चाहिदा सानूं पनीर कोड़ियै गंडा टमाटर लून मर्च आदरक ते मसाले पाइयै एह् बी त्यार होई जंदा एह् चीजां साढ़ै इद्धर बड़ी जैदा मश्हूर न होर शैह्री लोग बी एह् चीजां बड़ियां पसंद करदे न साढ़े जेह्ड़े गांव दे लोग न ओह् ते एह् चीजां खंदे गै खंदे न क्योंकि उ'नें गी चीजें दा टेस्ट पता ऐ कि चीज दी ताकत पता ऐ तां एोह् चीजां खंदे न शैह्री लोग बचैरे थोह्ड़ा इन्ना पता निं ऐ बड्डी बड्डी चीजां जां रैस्टोसैंट च गै चीजां खंदे न होर एह् देस्सी चीजां बी बड़ी जैदा टेस्ट होंदियां न ते धामें गी चीज ते साढ़ै इद्धर जेह्ड़ी ऐ ओह् इ'यै धाम दी ऐ रुट्टी जेह्ड़ी इद्धर सगलें बिच्च दाल बनदी कड़ाह् बिच्च अम्बल बनदा टप्पें बिच्च चौल बनदे होर मिट्ठे चौल बनदे एह् चीजां साढ़ै इद्धरै दियां मश्हूर न एह् चीजां आसान ते हैन बनाना कोई खास मुश्कल बी नेईं ऐ इ'नें चीजें गी बनाने आस्तै अराम कन्नै एह् बनी जंदियां न इ'नें गी थोह्ड़ा सौद्दा चाहिदा होंदा ऐ चौल चाल चाहिदा कद्दू चाहीदा खुल्ली दालां चाहिदियां खुल्लियां होर पानी खुल्ला चाहिदा होर डहानै पर त्यार होंदियां न होर बालन बी खुल्ला चाहिदा होर सगले सुगले बी सानूं इकट्ठे करने पौंदे न सानूं अगर धाम बनानी होऐ सगले कट्ठे करने पौंदे भांडे सानूं पूरे कट्ठे करने पौंदे फ्ही जाइयै चार पंज बज्जी जंदे ते साढ़ी धाम रड़ी होंदी ऐ क्योंकि एह् क्योंकि इ'नें गी थोह्ड़ा टैम लगदा बनाने गी होर तां जैदा टेस्ट होंदा मेरे ख्याल कन्नै रुट्टी गी जिन्ना जैदा टैम लग्गै रुट्टी उन्नी जैदा सोआद बनदी ऐ धामां साढ़ै इद्धर बड़ी जैदा मश्हूर न दाल चौल अम्बल एह् बड़ी खास चीजां न साढ़ै पिंड आह्लें आस्तै क्योंकि एह् अगर हफ्ते बिच्च इक बारी जां दो बारी धाम नेईं आ'वै तां साढ़े पिंड आह्ले तरसी जंदे न रुट्टी खाने मुजब कि के इन्नी जैदा खासियत ऐ होर तां अस इस चीजां गी पसंद करने होन्ने तां अस इस चीजां गी साढ़े लोग बड़े जैदा पसंद करदे क्योंकि हफ्ते बिच्च साढ़े इद्धर धाम चाहिदी गै चाहिदी होंदी अगर नेईं आ'वै तां लोग खाने गी तरसी जंदे क्योंकि एह्दे बिच्च इन्ना जैदा सोआद होंदा तां लोग इस्सी खाने गी तरसी जंदे न मेरे स्हाब कन्नै सारे एह् चीजां टेस्ट करन ते लोग एह्दा टेस्ट चेता रक्खन जीबा बिच्च बी